میں نے اس فون کے بارے میں بہت سنا تھا یہ کمپنی ٹیکنو ہے کیم آن موڈل اس کا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی بیٹری پک اپ اچھا ہے اور اس کا کمیرہ اچھا ہے میں نے اس کا اسٹور گیا تو میں نے معلوم کیا کہ بھئی یہ کیمرے والا فون اچھا کون سا ہے تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کو کس پرپس پہ چاہیے میں نے کہا کہ بیٹری اچھی ہونی چاہیے کیمرا اچھا ہونا چائیے کیونکہ آج کل جو فون آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں اگر کسی کی بیٹری اچھی ہے تو کمیرے میں پروبلم تو کسی کا پروسیس کم ہے کوئی چار چوسٹھ آرہا ہے اس کا جو پروسیس وہ بھی اچھا ہے آٹھ ایک سو اٹھائیس اور اس کی رینج بھی بہت مناسب ہے کوئی زیادہ ریج بھی نہیں ہے چودہ پندرہ ہزار کی اس کی رینج تھی تو وہ مجھے اچھا بھی لگا اور سب سے بیسٹ چیز اس کی یہ ہے کہ ہیٹ نہیں کرتا گرم نہیں ہوتا فون بات کرلو کتنی دیر اکثر فون کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اگر آدھا پون گھنٹہ کسی سے کالنگ پہ بات کرلی تو وہ ہیٹ ہونے لگتا ہے اس کی یہ اچھائی ہے تو اس لیے یہ میرا فون پنسد بھی آیا اسی لیے میں نے اس کو لیا